मूंखे खाइण पीअण जो ॾाढो शौक़ु आहे खाइण जो बि आहे आहे त खाराइण जो बि शौक़ु आहे हिनजे करे मां हिकु दफ़ो हिकु कुकिंग शो में पाटिसिपेट कयो हुओ तेमे मां फस्ट प्राइज़ जितियो हुओ इनजे करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी उन खां पोइ धीरे धीरे मां पंहिंजो हिकु यूट्यूब चैनल ठाहियो की मां हुनमें जेकी मां शयूं मूंखे ईंदियूं आहिनि मिठियूं खटियूं चहरियूं मां हुनमें पंहिंजे यूट्यूब चैनल में विझंदी रहंदी आहियां ताकी जेके नथो अचे त उहा माण्हू असांखां थोरो सो सिखी करे ॾाढो सुठो सुठो रोटियूं ठाहिनि